है नै दङ माबा मिटिंआव थांनो बुंनायमोनहाय माबाया मानेग आ इयाव आइजोफोरनि मिटिं दंनो इयाव थांनो बुंनायमोन ओमफ्राय दा नोंसोरनियाबो आठजोनसो ओनखारनो हागोनना हाया ओमफ्राय औ गाबोननो थांनांगोन आरो मालाय गारि सारि हरखाजोबगोन मिथिबाय नोंबो लोगो लादो गामियाव आंबो लोगो लानोसै गारि हरखागोननो मालाय ओइ साहा थाहा ओंखाम सोंखाम मोनजाजोबगोन फ्रि होनना बुंब्लानो जाबाय साहाबो मोनलोंगोननो ओंखामबो मोनजागोननो फ्रि इदि बुंब्ला थाङोना मानसिफोरा गारि इदिनो दजजोन जानाय हरगोननो औ नागिरदो नोङो ए नों साबा आं साबा नागिरसै दजजोनबा औ ओमफ्राय माबा साहाफोर लोंनो फैसा बिना लाबोनसै इसिनाव औ मा जानो औ ओमफ्राय गाननाया खिन्थु इउनिफर्मआव थांसैदै आर'नाइ लानसै गोमो दख'ना गानसै औ गोमो दख'ना गानदो ओमफ्राय गुफुर ब्लाउस गाननो होदो जायो नै इसोरखो बुंब्लानो जाबाय औ दसथासोआव दे